आपको गाड़ी चलाते वक्त एक तो आपकी सीटें इतनी गंदी हैं और आपने मास्क भी नहीं पहना है अगर आपको इसी तरह से रहना है तो मैं आपकी लकी एजेंसी को मैं आपके मैं शिकायत करूँगा और आप ये अभी फटाफट करके मास्क लगाएं